डांस पंहिंजी कलात्मकता और गतिशीलता जे माध्यम सां दर्शकनि में कई तरह जी भावनाऊनि खे जॻाईंदा आहिनि उन डांस सां असांखे आनंद जी प्राप्ति थींदी आहे उनसां उत्साह मिलंदो आहे शांति मिलंदी आहे